हलो हा तव्हां कुबेर किराणा मां था ॿोलियो ॻाल्हायो हा असां त तव्हां तव्हांखे त ख़बरु अथव की तव्हां वटां ई सीधो वठंदा आहियूं घर जो त असांखे चांवरनि जो अघु ॼाणणो हो हा हा ॾिसो बासमतीअ यो छा अघु अथव ऐं कोलम जो बि ॿुधाइजो जेके सुठा हुजेव ॾिसिजो घर जी च ॻाल्हि आहे हा हा हा हा कोलम हा कोलम जो अघु ॿुधायो घणो अथव असांखे छा लॻंदो हा ॿिया कोई सुठा हा झूना कहिड़ा अथव हींअर हा हा त सुठा अथव ॾाढा हा पोइ असांखे ॾहें किले जो ॿुरी खपे त घणो लॻंदो इनजो हा भले त ख़राबु त न थी वेंदा आहिनि नी पोइ चङो टाइम रखी करे रखी छॾियूं त घर में हा हा हा हा हा पो हिनसां ख़राबु न थींदा इअं भले हा भले दादा मोकिले छॾिजो जेके सुठा लॻेव ऐं पोइ अघु ॾिसूं था ऐं ॿियो छा अथव इहे दालियूं ॾिसिजो जेकी सुठी हुजेव मोकिलिजो घर लाइ दालियूं दालियूं चणनि जी दाल विझो मुङनि जी दाल विझो इहो सभु ॾिजो हा हिकु बेसण जो पेकेट ॾिजो हा हा एतिरो लिखी छॾियो चिठी ठाहे छॾिजो पोइ हो थी वञे न त फोन कजो असां खणण ईंदासूंव हा हा अ लिखो मुङनि जी दाल मोकिलिजो चणनि जी दाल तुअर जी दाल लिखो ऐं खिचणीअ जी दाल बि लिखिजो ऐं मैदो ऐं बेसणु बि लिखिजो हा हा भले भले